पशुपालनके लिए कोई भी नियम का कानून का जरूरी नहीं पड़ता है ये किसान को किसान के लिए एक अच्छा स्रोत है किसान के साथ साथ एक पशुपालन पशु को रखना भी जरूरी है क्योंकि जरूरी हइ काहेकि गायके जे रखैके बाद ओकर गोबर ने बहुत अच्छा बहुत अच्छा वरमी काम्पोस्टके काम करऽ हइ काम करऽ हइ इएहसँ गाय रखैमे कोइ अथी ना हइ गायके कोई नियम आओर कानूनके जरूरी नहि पड़ै हइ कहीँसँ गाय खरीद सकलै हइ आओर कहीँ लाके रख सकलै हँ हमसब कहीँसँ गाय खरीद लेलै आओर कहीँ रख देलै एकरा लेल कोइ अखबार या पुस्त किताबसँ देखैके जरूरी नहि पड़ै हइ थोड़ा मोड़ किताबसँ देख लेलै आओर नहि तऽ लोकसब कहे हइ की जे हँ सुधा दाना दीजिए चोकर दीजिए चोकर दीजिए दर्रा दीजिए गेहूँ का आटा दीजिए ओहि सब दे देलै ओहि सब देलै ओकरे अनुसारसँ दूध बढ़ जाइ हइ गायके अच्छा तरहसँ दूध दै रहलै हँ हमरा सबके यहाँ गाय हइ आओर अच्छा आमद सब हो रहलै हइ एकरा सबमे सेन्डरमे दूध दऽ रहलै तऽ अच्छा ज्यादा बेनेफिट हो रहलै हइ ओकरासँ अच्छा प्रोटीन मिल रहलै हइ ओकरासँ अच्छा मिनरल पाउडर वगैरह हमरा सबके दरवाजापर आके दऽ जाइ हइ आओर बोलऽ हइ कि अच्छासँ अच्छा तरहसँ गाय को रखिए साफ सुथरा कीजिए साफ सुथरा से रखिए बच्चा को साफ सुथरा रखिए कभी गंदा नहीं रखिए आओर अच्छा तरह से इसको मच्छरों से बचाइए मच्छर कभी नहीं लगना चाहिए गाय को इसी तरह से गाय को जितना अच्छा से रखिएगा उतना ही अच्छा दूध देगा गाय और अच्छा रहेगा और जितना अच्छा से रखने के बाद गाय अच्छा दूध देता है दूध जितना अच्छा देगा उतना ही ज्यादा बेनेफिट होगा ज्यादा दूध होगा तो ही ना ज्यादा बेनेफिट रहेगा